जोंनि भारतआरिफ्रा जोङो गोख्रैनो दावबोगासिनो दङ आरो हादोरावबो दावगा गासिनो दङ मानोना जोंनि बेफार फालांगिफ्रा गोजौनिफ्राइ गोजौ थाखोआव थांनायनि थाखाय जोंनि भारत ना दावगागासिनो दङ जोङो पाब्लिकफोरनि थाखाय सरखारा सुबिदा होनाय जायो जेरै लनफोर होनानै जोङो बेफार फालांगिफोर मावनानै जोङो दावगानो सरखारा खाबु होयो होदों बिनि थाखायनो सरखारखौ हामबाय होनो गोनां आरो जोङो गामि ओनसोलारिफ्रावबो सरखारा जोंनि बे आबादारिफोरखौबो लन होनानै आबाद मावनो थाखाय सुबिदाफोर होदों आरो बेफोर गासैनि थाखायनो जोंनि भारतआ दावगागासिनो दङ आरो दावगाबाय थागोन बेखौनो सरखारनाव जोङो आसा खालामो आरो सरखाराबो जोंनो बेफोर गासैखौबो लन फोरखौबो जोंनो ज'गायनानै होयो बेनि थाखायनो सरखारखौ जोङो हामबाय होयो